हैलो भइया तुस डिस्पोज़ल आह्ली दुकान उप्परा बोल्ला दे एह् साढ़े घर साढ़े घर ब्याह् ऐ ते असेंगी चाहिदे कोई दो सौ गलास चाहिदे ते दो सौ प्लेटां बी डूनै लाई लैओ चार सौ ते नैपकिन बी चाहिदे ठीक ऐ भइया भी रेट तुसें केह्ड़ा लाना होलसेल आह्ला कि दुकान आह्ला आं केह् केह् रेट आं जी एह् होर ठीक ऐ भइया ते तुस भजाई ओड़गे जां में भेजां निक्का भ्राऽ आं ओह् ठीक ऐ बिल बी भेजी ओड़ेओ नी समान दी ठीक ऐ ठीक ऐ भइया ठीक ऐ